हिंदी भाषा हमारे राज्य के क्षेत्रीय बोलियों से बहुत प्रकारों में भिन्न हैं क्योंकि यहाँ के लोग शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि यह जो लोग होते हैं जो कि हमारे राज्य या हमारे अलग अलग क्षेत्रों में बसे हुए हैं वह किसी अन्य अन्य राज्यों से आये होते हैं जैसे कि कुछ लोग गुजरात से कुछ लोग बंगाल से कुछ लोग राजस्थान से तो कुछ लोग बिहार से तो भाषा तो सब हिंदी ही बोलते हैं लेकिन उनके बोलने में बहुत सारी भिन्नताएँ आ जाती हैं क्योंकि सभी लोग शुद्ध हिंदी की सभी शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं इसलिए उन्हें बहुत सारी समस्याएँ आती हैं इसी कारण से वह आसानी से जो शब्द बोल पाते हैं उसी का प्रयोग कर लेते हैं इसी वजह से हमारे राज्य की क्षेत्रीय बोलियाँ हिंदी भाषा से भिन्न हो जाती हैं